बारां अगस्त ठारां सौ पंजाह् ते चौदां जुलाई उन्नी सौ नड़िनुऐ पंदरां अप्रैल पंदरां सौ पंजताली पंदरां अगस्त उन्नी सौ पच्हतर छब्बी जनवरी उन्नी सौ नत्ती